आङो गिबिसिनथाराव नार्सारिखौ आङो सेन्ट पावलाव खालामदोंमोन बिनिफ्राय आंखौहाय प्राइमारि स्कुलावहाय सेन्ट मेटिउस होन्नाय स्कुलाव आंखौ लाबोदों बे स्कुलाव आङो बिराथ लोगो दोगो बानायदों क्लास टु निफ्राय क्लास टेन सिम आंना बिराथ लोगोफोर जाबोदों मेम'रिस जाबोदों आरो जोङो बै टाइमाव साइकेलजों बेरायोमोन दैयाव दुगैयोमोन ज' ज' बल गेले लायोमोन जोंनि लोगोनि सोमोन्दोआ बिराथ सिं सिं बिराथ गोरा जाबोदों बेनिफ्राय जेब्ला मेट्रिक इक्जाम होयो बे टाइमाव जोङो मेट्रिक इक्जामनि उनाव गोबाङानो गावबागाव लामाजों थांदों गावस्रालायदों मेट्रिक इक्जामावबो जोंनि लोगोफोर आरो आंनि रिजाल्टाबो बिराथ मोजां जाबोदों बिनिखायनो आङो बिराथ गोजोन्नाय मोनो दा आंनि लोगोफ्राबो गावबा गाव लाइनाव दङ मोजां फरायो बिनिफ्राय आङो ओइस एस खौहाय सेन्ट जन्स बरमायाव फरायनाय जादों बोसोरनै बेयावबो आंहा गोबां गोदान गोदान लोगोफोर लोगो मोनदों सिनायथि जादों आरो बे टाइमावबो आंनि बल गेलेनाय आरो लेखा फरायनायफोरा आंखौ गाराखै आरो आंबो लेखा फरायनाय गेलेनायखौ गाराखै मोजाङै मोजां फरायदों बेयावबो रिजाल्टा मोजां जाबोदों बेनिफ्राय आङो डिग्रिखौहाय कक्राझार गभमेन्ट कलेजाव फरायदों बोसोरथाम बेयावहाय आंनि गेलेनाया एसे खम जादों आरखि खिन्थु फरायनाया थिगानो दं जेरै क्लास टेन इलेभेनाव फरायदोंमोन बेबादिनो आं फरायबोदों बेनिफ्राय जेब्ला फिफ्ट सेमेस्टार फैयो आंना रिजाल्टा मोनसे गाज्रि जादोंमोन अपेन साबजेक्टाव अपेन इलेकटिभ साबजेक्टाव बेनिफ्राय आङो बिराथ दुखु जानानै माने टेनसन जानानै आं गोसोखौ हमथानो हाया जादोंमोन जेब्ला आङो फेल जादों बे टाइमाव आंनि गोसोयाव सान्नाय फैफिनदों जे आं बेबादि दुखु जाबाय थानानै आं मा जागोन बेनि बेनिखायनो आङो गेलेनायखौ एसे इनभलभ खालामफिनदों जाहाथे आंनि सान्नाय हनायफोरखौ फ्रेस खालामो गेलेनायनि गेजेरजों लोगो दोगोनि गेजेरजों रायलायनायनि गेजेरजों बिनिखायनो आंनि गेलेनाया बे टाइमाव एसे पिकाप जाफिनदों आरो बिदिनो आंनि फरायनायाबो पिकाप जाफिनदों आरखि बिदिनो आङो डिग्रिखौ उथ्रिबाय मोजां रिजाल्ट फैबाय डिग्रियावबो अभारअल सेमेस्टार लानानै दा आङो डिग्रि जोबनायनि उनाव आङो एम ए सी खालामगासिनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दा आङो सेकेण्ड सेमेस्टार स्टुडेन्ट बे थांनाय टु टावजेन टुवेन्टिटु आवसो एडमिसन लादों दा आङो मोजोङै फरायगासिनो आरो आं नाजाबाय थागोन सिगांनि बादि फरायगोन आरो गेलेनाय फोरखौबो आं गारा मानो होनोबा गेलेनायनि गेजेरजों गोबां लोगोफोर बानायनो हायो सोमोन्दो लाखिनो हायो आरो देहाफोरखौबो थाजिम आरो हेल्दि दोन्नो हायो बेनोसै आंनि बुंनांगौवा